आं मोजां मोनसिननाय बिजाबफोरनि गेजेराव आं गांसे बिजाबखौ बुंनो लुबैबाय बे जाबाय जोहोलाव दैमालुनि सल' जोहोलाव दैमालुनि सल' बिजाबाव लिरगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला जोहोलाव दैमालुनि गुबै आखल बर'नि सासे दाद जांगिला बिनि महर मोखां बे बेरखांदों बिनि जेरै जेरावबो जेना आखा फाखा बोलो गोरा बे बिजाबाव लिरगिरिया बेरखांहोदों बेराफारसेथिं बिनि जि आखल बे जोहोलाव दैमालुनि आखला जोबोद मोनसे मोजां आखल सासे बर' जोहोलाव एबा बर' सेंग्रानि गोग्गो आखलआ बेवहाय बेरखांदों बेराफारसेथिं बर' जोहोलावआ बुंनो थाङोब्ला बिनि जि आखल गियान बिनि साननाय आरो मावनाय बेयो गुबुन रावजोंबो रुजुजाया बेखायनो आं दिनै बुंनो लुबैदों जोहोलाव दैमालुआ गमामायैनो सासे नंगुबै जोहोलावमोन आथिखालाव जोहोलाव दैमालुआ बर'नि सासे गुबै जोहोलावमोन दिनै गोसोखांनानै दुखु मोननाय फैदों बर'नि सासे गुबै जोहोलाव दैमालुखौ अबथिरा समाव बायदि फाव फान्दायनानै सुथुरा बिखौ जेरै नायगार नायगार बुथारदों जेरै जोहोलाव दैमालुनि सावआ बर'फोरनाव नांनानै दं होननाय बाथ्राखौ आं दिनै गोसो खायसो जानानै नंमारगौबो नामा सानफ्लांलायो जेरै जोहोलाव दैमालुआ गाव थैनोसै समाव बुंलांनाय बाथ्रा बर'फ्रा माब्लाबाबो खौसे जानो रोंनाय नङा बर'फ्रा जेसेबां खौसे जानो नाजागोन एसेबां गावस्रागोनसो होननाय बाथ्रा बर'फ्रा हाजो खर'आव खारखो खारखो सानसे समाव थैनायखौ होसोगोन एबा थैनाय फारसेसो आवगायलांगोन होननाय बाथ्राफोरा दिनै नंमारगौब्ला बेखौ नाथाय जों माबोरैबा जोहोलाव दैमालुआ बुंनाय बाथ्राखौ जों दानगारनो हायो एबा जोहोलाव दैमालुनि बुंनाय बाथ्राफोरा जाहाथे जोंनि बर'फोरनि खर' सायाव साव जानानै थाया बेनिफ्राय जों बोरैहाय उदां जानो हायो आं सान्दों बिनि मोनसे गोग्गो राहा गासै बर'फ्रा सानलायनानै माबा मोनसे मोजां खामानि मावोब्ला आं सान्दों दिनै जोंनि गेजेराव जि अनलायनाय गैयै सेरखाय बेरखाय जानाय खौसे जानो रोङि बे जोबस्रांगोन आरो जों जेराव मोनसे जायगायाव दिदोमै रायजो जानो रोङाबादि जायगा सोलाय सोलाय खारस्लायबाय थानाय हुदाफोरा जोबस्रांगोन होननानै आं सान्दों